देंगु बा देंगु जानाय एबा मेलेरिया बेराम जानायनि जाहोना मा बे मानिफ्राय सोमजियो आदसा देंगुवा देंगु थाम्फै अरनायनिफ्राय जायो आरो मेलेरियायाबो बे बेबायदि रोखोमनिनो थाम्फै अरनायनिफ्राय सोमजियो बे जोंनि देहानि थाखै गिथावना मोनसे गिथावना जाथाइ बिनिफ्राय जों जिसिबां हागौ गोजानाव थानो नांगौ आरो बे बेराम जायोब्ला जोंनि जिब'नाबो जोबनायनि लामायाव सोफैयो मब्लाबा गावनि जिउखौ खोमाना लानोबो गोनां जायो आरो बिनिफ्राय बरगनायनि राहाया जाबाय उन्दुनाय समाव मुस्रि सोंनानै उन्दुनो नांगौ बे मुसारिया थाम्फैखौ हाबनायाव होबथायो आरो जोंनि देहायाव अरजानायनिफ्राय जोङो खारबोयो आरो फारसेथिं उन्दुनाय समावल'सो मुस्रिखौ सोंनानै उन्दुनो हायो नाथाय जिरायनाफोराव थाम्फैफोरा अरना हायो आरो बे थाम्फैया उफादन जायो खाथि खालाफोराव आरो लेथ्रा गाज्रा गारनायफोरनिफ्राय लङाफोराव दै थानायनि जुगेदि ओह माखासे बासन बारथुफोराव दै थानायनि जुगिदि बेफोरो थाम्फैफोरा उजिखाङो आरो बेफोरनो जोंखौ अरनानै मेलेरिया बेरामफोर उजि हायो बा देंगु बेरामफोर उजि होयो दा जों जिसिबां हागौ जोंनि खाथि खालानि जायगाफोरखौ जों साफायै लाखिनांगौ साखोन सिखोनै लाखिनो नांगौ अब्ला जोंनियाव बेफोरबायदि थाम्फैआ ओह उदफादन जानाय नङा आरो जों बेफोर बायदि बेरामनिफ्राय गोजानाव थानो हागोन जों गावनि न'सिंखौल' साफा खालामनो नाङा खाथि खालाफोरनि जायगाफोरखौबो साफा लाखिनांगौ दाखोरफोरखौ सिब सिबस्रांनानै मोनसे डास्टबिनाव गारनांगौ आरो बुरजा जायोब्ला बेफोरखौ सावगारनानै सावगारनो हायो सानगारनो नांगौ आमफ्राय दैफोरखौबो जानला मोनला हाखरफ्राव जमाहै थानाय थाहनोनो नाङा गारगारबाय थानांगौ बासन दुग्राफोर दं बेफोरखौ साफा खालामनो नांगौ जाहाथे बेफोराव दै जमा जा जानानै थाया जायनि जाङोनाव बेफोरनिफ्राय ओह बेबायदि थाम्फैफोर उजियो उफादन जायो आरो बेफोरनो जोंखौ अरनानै बेरामफोर सोमजिहोयो मेलेरिया बा डेंगु बायदि बायदि बेफोरनोसै मोनसे गोरलै खामानिया जाबाय डेंगु बा मेलेरियाफोरनिफ्राय खारगनायनि राहाफ्रा जाबाय जों गावनो गाव उन्दुनाय समाव मुसारि खोंनांगौ आरो खाथि खालानि जायगाफोरखौ जों साखोन सिखोनै लानो नांगौ आरो बे बायदिनो जों गुबुनखौबो बेबायदि साखोन सिखोनाव थानायखौ फोरोंनो नांगौ जाहाथे बिसोरनियाव बिदि डेंगु बेरामफोर जायोब्ला जोंनियाव जाहाथे गुबुननियाव सनदेरै बायदिनो